हेलो भईया रुपाली रेस्रोरेंट से बात कर रहे हाँ भईया मैं योगेश बात कर रहा हूँ भईया मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं लगभग दो घण्टे पहले आपके यहाँ से खाना ऑडर किया अरे नई नई भईया मैं बस आपके खाने का अच्छा अच्छा रिव्यू देना चाह रहा था ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नई है क्योंकि मुझे आपके यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा जो आपके यहाँ के खाने की गुणवत्ता है सेवा है आपकी जो वितरण प्रक्रिया है मुझे बहुत पसंद आई वाकई आपके जैसे रेस्टों का जो वितरण है वो मुझे और कहीं देखने को मिला नई इस वजह से मुझे लगा क्यों ना आपको फोन करके ही बताया जाए तो मैंने सोचा कि आपको फोन कर लिया जाए और आपसे बात भी हो जाएगी तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपसे बात भी कर लूँ तो वाकई मुझे आपके रेस्टोंरेन का खाना बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब मैं आऊँ आपके यहाँ पर तो इसी स्वाद में इसी तरह से आपके यहाँ पर खाना मिले और मैं उस खाने का बेहतरीन तरीके से लाभ उठा सकूँ जी हाँ भईया हाँ ओके धन्यवाद भईया धन्यवाद